असांजे रंधिणे में जामु ई सामान आहिनि जीअं त देगड़ो जेको चांवरु ठाहिण में कमु ईंदो आहे कूकरु जेको भाॼी ठाहिण में कमु ईंदो आहे ॿाटियूं खीरु गरमु करण में नंढी ॿाटी जंहिं में ठाहे सघे चांहि ठाहे सघिबी आहे ऐं तओं जंहिं ते फुलिको पचायो वेंदो आहे ग्लास ग्लास जेको पाणी पीअण में बि कमु ईंदो आहे ऐं ॿियूं बि घणेई शयूं आहिनि जीअं त दॿा नंढा वॾा जंहिं में खंडु चांहि वांहि असां रखी सघंदा आहियूं ऐं मटका इहो ॿियो